میں بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں اور اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروانا چاہتی ہوں تاہم مجھے اس بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کہ میری پیدائش کا اندراج سرکاری ریکارڈ میں اپڈیٹ کیا گیا ہے یا نہیں براہ کرم تصدیق کریں تاکہ میں اپنے پاسپورٹ کی تجدید کے عمل کو آگے بڑھا سکوں اور سر مجھے پاسپورٹ کے اپڈیٹ کے ساتھ اپنے پیدائشی رجسٹریشن کی درخواست کے بارے میں بھی جاننا ہے جس کے لیے میں نے ای میل کرا تھا میرا حوالہ نمبر نوٹ کریے پانچ چھ سات تین چھ آٹھ اور آپ مجھ سے آٹھ سات تین سات نو دو سات چار تین دو پر رابطہ کر سکتے ہیں براہ مہربانی میرے پاسپورٹ میں تجدید اور میرے پیدائشی رجسٹریشن کی درخواست کو جلد سے جلد پورا کر کے مجھے اس کو اپڈیٹ کریں بڑی مہربانی ہوگی